تمام مصنفوں میں علامہ اقبال کی جو کتابیں ہیں وہ سب سے بہترین کتابیں ہیں جو انسان کو ایک نئی راہ بتاتی ہے اور اسے جینے کا حوصلہ دیتی ہے کیوں کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں اور جو میں میں ان کے کتابوں کے کچھ نام تو مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن جو میں سب سے زیادہ جو کتاب میں پڑھتا ہوں وہ ہے شکوہ اور جواب شکوہ جو سب سے بہترین کتاب ہے اور اس کے اندر تمام تمام صحابیوں کے واقعات اور بہت سارے قصے وغیرہ بھی وہ کتاب میں ملتے ہیں اس لیے مجھے سب سے زیادہ وہ کتاب پسند ہے